दानि टेकनलजि बा दानि गोदान मुगायाव जि इन्टारनेट जि स्मार्टफ'न बेयाव गोबां सोलायदों मानोना गोदोनि जिथु इन्थारनेसनेल बा इन्टारनेट गैयैयाव जोंनि जि खामानि मावनांगौ बे खामानियाव गोबां असुबिदा जानानै दंमोन नाथाय दानि जिथु इन्टारनेट बा दानि टेकनलजियाव गोबां सुबिदा जाबाय मानोना जोङो मोनसे गला बा मोनसे शपिंफ्राव थांनानै जों गोबां टेकनलजि बा गोबां ओ इन्टारनेटनि जुरितै इन्टारनेटनि बाहागो हेफाजाबैनो जों खामानि मावनो हायो मानोना जोङो इन्टारनेटखौ जों न'आव थानानैबो गुबुन हादोराव मा जादों बा जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव बा बबावबाफोर माबा मोनसे जादों खोमा होननानै जों बेयाव इन्टारनेटआव नायबानो जोङो मोनजोबनो हायो दा शपिं खालामनायावनो होन शपिं खालामनायावबाबो जों नेटनि हेफाजाबैनो बा नेटनि हेफाजाबजों जोङो जि माबा मोनसे मुवा बायनो थाङो जों नेटआव नायनानैनो जोंनाव गोसो बायदियै जों बासिनानै जों लानो हायो मानोना दानि जुगाव नेटनि जुग बे नेटआव जोङो मोनसे बुस्थु बायनो थांबा बे नेटआव नायनाय लोगो लोगो जों सोरबा दखानिया बेसेनफोरखौ बारा बा बुरजा बुङोबा जों बेयाव नेटआव नायबानो जों बिनि बेसेन बा बिनि बिबांखौ जों मोननो हायो दा बेयाव बै नेटखौ बाहायनाय लोगो लोगो सोरबा दखानदारा थगायदोंब्लाबो जों बेखौ बेयाव नायनानैनो जों बुंनो हागोन जे बिनि बेसेना इसेखिनि नोंथाङा गोबां बिबां बा बाराद्राय बा बांसिनद्राय बुंदों होननानै जों बेखौबो रायज्लायनो हायो बेनि थाखायनो जोंनि दानि जिथु टेकनलजि बे टेकनलजियाव गोदान मुगायाव जोंहा गोबां जोंनि भारतआरि बा अल इण्डिया होननानै बुंजायो मानोना गोबां सुबिदा जानानै फैदों बे गोदान मुगायाव बेफोरबायदि टेकनलजि जानायनि थाखायनो जोंबो साफ्रोमबो बा बयबो रायजोआनो गोसोखौ सोलायनाय मोनदों जोङो बे टेकनलजिनि दारैनो बेनि इन्टारनेटनि दारैनो जों गोबां सुबिदाफोरखौबो जोङो मोननो हादों